میں نے پہلے ڈاک ٹکٹ سکے اور چٹانیں جمع کی ہیں اسکول کے زمانے میں میں جب کافی چھوٹی ہوا کرتی تھی اور جب میں اپنی ضروری دستیابی اور مالی ضروریات کے لیے ان کو خریدنے کی کوشش کر رہی تھی اور ان کی جو قیمتیں ہیں جو وہ وہ الگ مختلف جگہوں پر مختلف ہوتی ہیں اور ان کی مکمل کنٹرول کی مواد کی طرح مختلف ہوتی ہیں ان اب جو ہیں تو میں لیکن فارمل کلیکشن کی کے طور پر اس کو جمع کرتی ہوں اس کے علاوہ میں بھائی کو بھی مختلف قسم کے سکے الگ الگ کرنسی کے جمع کرنے کا کافی شوق ہے اور ڈاک ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا مجھے زیادہ تر چٹانیں جمع کرنے کا شوق ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جہاں پر بھی ٹراویل کروں اگر وہاں سے کچھ ٹکٹ یا پھر کرنسی اور کچھ سکے اپنے بھائی کے لیے سووینئر کے طور لا سکوں